جی ہاں فیس بک انسٹا گرام ٹیوٹر خبروں کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس پر بہت سارے لوگ اپنے علاقے کی ویڈیوز اور اپنے علاقے کی خبریں شیئر کرتے رہتے ہیں فیس بک پر بہت لوگ ہیں جو اپنا پیج بنا کر رکھتے ہیں اور اس پر خبریں دکھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ٹیوٹر بھی خبروں کی جانکاری کے لیے ایک بہترین پلیٹفارم ہے جہاں پر دوسرے ممالک کی بھی خبریں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں جی ہاں میرے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں جو انسٹا گرام فیس بک اور ٹیوٹر کا استعمال کرتے ہیں بین الاقوامی خبروں کو پڑھنے کے لیے اور ان میں سے میں بھی میں خود بھی انسٹا گرام فیس بک کا استعمال کرتا ہوں اور اس سے خبریں پڑھتا ہوں اور یہ ذرائع بہت قابلِ اعتماد ذرائع ہیں جس سے خبر موصول ہوتی ہیں اور لوگ خبر نشر کرتے ہیں جس سے ایک دوسرے تک خبریں پہنچنے میں اور اس ان خبروں کو جاننے کے لیے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے